मेरा नाम आदित्य शर्मा अज्ज अ'ऊं तुसें गी अपनी फेवरेट चीजें दे नाम सनान्नां जि'यां साढ़ै इक उधमपुर इक बंदा ऐ नुआढ़ा नाम ऐ पिंटू नुआढ़े समोसे इन्ने फेमस न ओह् अपने समोसे च पता निं केह् पांदा नुआढ़ी निक्की नेही हट्टी ऐ ओह् इ'यां नुआढ़े समोसे इन्ने इन्ने करारे करारे नुआढ़ा मसाला बी इन्ना प्यारा इन्ना टेस्टी खाने ई बी मजा पर रैसिपी निं सनांदे न असें बड़े बार पुच्छेआ रैसिपी निं सनांदे न रेसिपी निं सनांदे न असें ई ओह् अपनी ते होर इ'यां अस पीड़ा दे राजमां चौल होई गे उं'दे राजमां चौल इन्ने टेस्टी ओह् उं'दे ओह् अपने राजमां चौल राजमां चौल च घ्योऽ पांदे मतलब उं'दी उं'दे मसाले गै इन्ने टेस्टी होंदे अगर ओह् सिंपल बी बनागे तां बी उन्ना टेस्ट लगना ओह् थोह्ड़ा

उं'दी कलाड़ी गै इन्नी टेस्टी इ'यां मक्खन जन कलाड़ी होंदी उंदी ते होर होर अपनी पंचारी दी कलाड़ी बी बड़ी फेमस ऐ ते होर कटरा दा कटरा दा अपना ओह् कटरा दी कलाड़ी ब्रैड बी बड़ी फेमस ऐ मामे दा कुल्चा उधमपुर च मामे दा कुल्चा बड़ा फेमस ऐ

पर जेह्का साढ़ा एह् ऐ निं पिंटू आह्ला समोसा ओह् पूरे उधमपुर च फेमस ऐ के नुआढ़े समोसे गै बड़े फेमस न ओहदा मसाला इन्ना इ'यां करारा करारा समोसे करारे करारे मजा आई जंदा पर निक्की हारी हट्टी ऐ ओह्दी ते होर मेरा फेवरेट इ'यां इ'यां मेरे फेवरेट ऐ जेह्का ओह् ऐ कलाड़ी इ'यां सर्दियें च अ'ऊं बड़ी कलाड़ी खन्नां रामनगर दा कलाड़ी औंदी पंचैरी दी कलाड़ी मंगवांदे अस ते होर मेरा फेवरेट इ'यां आई गेआ राजमां चौल राजमां चौल पिड़ा दे बड़े फेमस न ते घर बी अस राजमां चौल बनांदे पर पिड़ा दे नेहा टेस्ट निं थ्होंदा ऐ की

और और मेरे छोले भठोरे बड़े फेमस अच्छे लगदे न मिगी और और छोले भठोरे मिगी पंजाब दे छोले भठोरे मिगी दिल्ली दे बड़े पसंद न रोहिनी दे सोम बजार दे शोले भठोरे उत्थै खाद्धे में बड़े टेस्टी लगे मिगी मेरे आल टाइम इ'यां छोले भठोरे गै न